हँ हमरा लागय जे जे छै व्यवसायिक शिक्षा हेबाक चाही एहि दुआरे जे आइकाल्हि पढ़ि लिखके बहुत बेरोजगार छै आ पढ़ल लिखल आदमी जे कहय छै से किछु अथी केलक व्यवसायिक ज्ञान रहए नहि छै अगर इसकुलमे अछि जे शिक्षा मिलतै तऽ आदमी सब जे छै एतए बेरोजगार नहि रहतै अपन जे छै से व्यवसाय करत किछु अखन जे छै गाम घरमे पलम्बरके काम पड़ैए तऽ खोजऽ पड़ैए एक आधटा पलम्बर रहए छै सिलाइ जे छै बाजार जाए पड़ैए अगर ओकर सबके शिक्षा इसकुलमे अगर मिलै लागतै तऽ बहुत आदमी अपन जे छै घरे बैसल रोजगार मिल जेतै